हमने हिंदी की किताब पढ़ी थी उसमें एक कहानी था दो व्यक्ति रहते थे उनका नाम रामू और श्यामू था रामू और श्यामू दोनों बहुत आलसी थे वे कामचोर बहुत थे कोई भी काम करना पड़ता तो रामू बोलता था श्यामू तुम कर दो श्यामू बोलता था रामू तुम कर दो एक दिन गाँव वाले ने कहा आप लोग किसी भी काम के नहीं हो रामू और श्यामू को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वे दोनों घर से निकल गए जाते जाते रास्ते में उन्हें भूख लगी और एक आम का वृक्ष था उसके नीचे जाकर उन्होंने बैठा और अचानक से एक आम उनके नीचे आ गिरा और रामू बोला श्यामू तुम मुझे खिला दो और श्यामू बोला रामू तुम मुझे खिला दो ऐसे करते करते बहुत समय हो गया फिर उधर से एक व्यक्ति आ रहा था उन लोगों की ऐसी स्थिति देखकर उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही आम को खा लूँ जब उन्होंने आम को उठाया तो दोनों रामू और श्यामू ने बोला कि हमें खिला दो व्यक्ति बोले कि जब यह इतने आलसी हैं तो भूखे ही मर जाएँगे इतने कामचोर हमने आज तक कभी कोई किसी को देखा ही नहीं